ہمارے علاقے میں جس فون كو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ترجیح دی جاتی ہے وہ ہے برانڈ آئی فون آئی فون ایک ایسا برانڈ ہے جو ہمارے علاقے میں سب لوگ پسند كرتے ہیں اور اس لیے كیونكہ اس میں سیفٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور وہ دیكھنے میں بھی كافی خوبصورت ہوتا ہے اس كا كیمرہ وگیرہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس وقت میرے پاس بھی آئی فون ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں كیونكہ مجھے ویڈیو گرافی وغیرہ كرنے كے لیے اسی طرح كا كیمرہ چاہیے ہوتا ہے جو آئی فون كا ہے كیونكہ اس كا كیمرہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے اور اس میں بہت سی زیادہ خصوصیات بھی ہیں اور آئی فون ایک ایسا برانڈ ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے